मुंहिंजी वॾे में वॾी ताक़त आहे मुंहिंजो गुरु छाकाणि त गुरु असांखे सेखारींदा आहिनि हमेशह पाण में रहो पंहिंजी मदद पाण करियो ॿिए खां मदद जेतिरो थी सघे न वठो ऐं ॿिए खे मदद करियो छाकाणि त गुरु असांखे चवंदो आहे ओन सेव माने पंहिंजे पाण में टिको जेको तव्हांंखे पाण ईंदो उहो वधीक कमु ईंदो ॿियो तव्हांखे असांखे आधारु ॾींदो त असांखे उहो असांखे कमज़ोर बि कंदो आधार ॾींदो त कमज़ोर बि कंदो तंहिं करे असांखे हमेशह पंहिंजो कमु पाण करणु खपे जेतिरो थी सघे पंहिंजो पाण जी ताक़त वधाइणु खपे भाई मां हमेशह इहे कमु करे सघंदी आहियां हमेशह करे सघंदमि कॾहिं बि न मां हे कमु न करे सघंदमि हमेशह चवंदमि मां इहे कमु करे सघंदी आहियां ऐं ॿियो ॿार हूंदा आहिनि पहिरियों ताक़त परिवार ऐं ॿार असांजी ताक़त आहे ॿार जेके असांखां जाम सुठो बीठा आहिनि ऐं असांजो परिवार हिकदमि यूनिट आहे परिवार में परिवार असांजो सुठो आहे हिकदमि हिक ॿिए सां सहकार में बीहंदा आहिनि औखे वहिल खास करे वधीक सहकार में बीहजे छाकाणि त औखी वहिल वधीक माण्हू हिक ॿिए खे कमु ईंदो आहे ऐं हिकु ॿिए में हिन जी परख़ थींदी आहे असांजो परिवार ॾाढो सुठो आहे ऐं तंहिं करे असांजी परिवार ताक़त ऐं असांजी ॿार ताक़त आहिनि